आम तौर ते मूंखे इहो किताबु पूरी करण में हिक खां ॾेढ महीनो लॻंदो आहे मां हिक बार में लॻभॻि ॿ कलाक किताब पढ़ंदो आहियां किताब पढ़ण जो मुंहिंजो इहो ई लक्ष्य आहे त मूंखे हुन बाबति जानकारी हासिल थी सघे